आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होने लगा है कला के क्षेत्र में हम आराम से शादियों के कार्ड्स भी मोबाइल फ़ोन से बना सकते है और हम उनमें रंग भर सकते है उनमें अलग अलग तरह की डिजाइंस भी डाल सकते है नाम भी डाल सकते है और उसके अलावा हम कई चीज़ों में जैसे कि हम पुस्तकें भी बना सकते है पुस्तकों का जो पहला पेज होता है वो भी बना सकते है एंड उसमें भी अलग अलग चीज़ें भर सकते है उसके अलावा हम पेंटिंग्स भी बना सकते है और उसमें कलर भर सकते है और डिजाइनिंग कर सकते है उसके अलावा हम शादियों के कार्ड में जो अलग से लास्ट पेज आता है उसमें भी हम डिजाइन कर सकते है और भी कई चीज़ें कपड़ों में भी हम यूज कर सकते हैं